जी नमस्कार जी नमस्कार मैं राजस्थान पत्रिका से बोल रहा हूँ मैं मैम आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ जी मैम आपको किस तरह का विज्ञापन करना है आप हैं आप हेड है मेम ओके आप कहाँ से हैं मैम अच्छा तो अभी आप कहाँ पर सोशल वर्क कार्य कर रही है अच्छा मैम तो आप अच्छा तो मैम आप महिला को जागरूक करना चाहती है उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहती है मदद करना चाहती है तो मैम आप इंटरव्यू कैसे देना चाहती है अच्छा मैम और और और क्या डालना चहती है मैम आप तो मैम आपको एक बार आके मिलना पड़ेगा मैम आप जो कहेंगे वही हेडलाइन डालेंगे और उसके अनुसार ही हम डालेंगे लिखा है तो मैम अब साइज़ के अनुसार है कितना बड़ा है छपवाते हैं छोटा छपवाते हैं तो कम चार्ज है बड़ा फ्रन्ट पेज पे छपवाते है तो ज़्यादा चार्ज है तो मैम अब यह पचास हजार लगेंगे

अब कब छपवाना चाहते है कल या फिर कौन सी कल के बाद फ्री है तो आप कल आ जाना एक बार ऑफिस हम आप कहें जब भी आप फ्री हो जब आ जाना आप हाँ मैम हमारा एड्रेस है ढलोरी गेट के पास ही है मैम चौराहे के पास ही है दैनिक भास्कर नाम से हाँ मैम आप आ जाना शाम को चार बजे हम एनी टाइम अवैलबल है ठीक है धन्यवाद मैम